मैंने मेरा पहला प्रोडक्ट कुर्ती ख़रीदी थी उस कुर्ती को मैंने उसका रंग ओर उसका प्रिन्ट देख कर खरीदा था जो की मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो प्रिन्ट बगरु प्रिन्ट था जो की जयपुर की एक विशेषता भी है जैसे ही मैंने उस कुर्ती को पहना मुझे ख़ुद को भी इतना अच्छा महसूस हुआ उसको पहनने के बाद मैंने उसे जिसे भी दिखाया मेरे परिवार को मेरे दोस्तों को उन्हों भी उन्हे भी वो कुर्ती बहुत ही अच्छी लगी